मां जेॾीमहिल वांदो वेठो हूंदो आहियां घर में एकांत में शांतीअ में मुंहिंजे पंहिंजो जेके भावनाऊं ईंदियूं आहिनि पोइ चाहींदो आहियां त भई मां पंहिंजो सभु लिखा पोइ जेके बि मूंखे शांती जाम पसंदि आहे घोड़ो घमसान में तमामु एकांत में मां वेही करे पंहिंजे हिसाब सां जेको बि मूंसां गुज़रियो आ जेको मूं सां जेको जीअं हलंदो कंदो आहे हुन जे हिसाब सां मां पंहिंजी उहे भावनाउनि जो सॼो लिखंदो आहियां ऐं उन में मूंखे शांती में मज़ो बि ईंदो आहे लिखणु ऐं सभिनी सां वहिंवार बि करण में मज़ो ईंदो आहे